हाँ बोलिए हाँ मैं अमन की टीचर पल्लवी बोल रही हूँ ठीक है बोलिए

अच्छा

हाँ वह यह यहाँ पर भी उसको बहुत समझाया जाता है कि बहुत मतलब डिसिप्लिन में रहो समझो पर सुनता नहीं है आपके घर का माहौल कैसा है मतलब आप थोड़ा चिल्लाते विल्लाते हो कि नहीं उसे होमवर्क भी मतलब आप बिठाकर कराया करो उसे होमवर्क करता है कि नहीं वह घर पर

तो क्या बोला उसने अच्छा तो अब एग्ज़ाम आने वाली है तो उसको ज़रा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान रखवाइए उसका मैं भी हम भी पूरी कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि उनको अच्छा पढ़ाएँ माहौल अच्छा दें उनको पर वह आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा मस्ती करता है तो उसको घर का माहौल थोड़ा इस्ट्रिक्ट रखो

ठीक है हम भी ध्यान रखेंगे आप भी ध्यान रखिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ ठीक है धन्यवाद ठीक है धन्यवाद